मोटर साइकिल लेलासँ फाइदा इएह होइ छै एक घण्टाके सफर मतलब दस मिनटमे तय भऽ जाइ हइ आओर फाइदा हइ कि मोटर साइकिल घरमे रहनाइ जरूरी हइ या जहाँ दस आदमी हइ तहाँ एगो मोटर साइकिल चाही घरमे इएहे फाइदा हइ आरो फाइदा हइ कोइ भी कर कुटमैता जाइके रहऽ तऽ मोटर साइकिल उपयोग ओइमे आ जा हइ उपयोग आबय हइ उपरसँ गाँवोके सेवा भऽ जाइ हइ उससे बिजनेस भी हइ हमरा फाइदा हइ आओर मोटर साइकिल रहनाइ जरूरी हइ घरमे घरमे जरूरी हइ कोइ भी सामान भी कोइ भी सामान लागयके रहल तऽ तुरत तुरत गेली तुरत लअ कऽ अयली ओइमे टाइम नहि लागल उपरसँ मम्मी भी माँके भी आओर पप्पाके भी मदद मिल जा हइ मोटर साइकिल लेलासँ इएह फाइदा भेल हइ कि हमरा मतलब कोइ भी चीजके मतलब जरूरी नहि पड़य हइ मोटर साइकिलेसँ मतलब सभ काम होइ हइ